میں یہ چاہتا ہوں اس سے آج سے پہلے تو میں كبھی كسی گروپ كے ساتھ میں نے رننگ نہیں كی ہے لیكن جب میں چھوٹا تھا تو جب میری عمر تقریباً چار سال كی تھی تب میں اسكول كے اندر رننگ كی تھی میں نے تو گروپ كے ساتھ اس میں میرے دوست بھی تھے لیكن اب جو ہے جب بڑا ہوا تو اس میں آج تلک میں نے گروپ كے ساتھ كوئی رننگ نہیں كی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں كہ میں جو گروپ كے ساتھ رننگ كروں كیونكہ اس كے جو جو اس كے جو فوائد ہیں صحت كے لیے وہ كسی اور چیز میں نہیں ملتے ہیں جس طرح ویٹ كا ویٹ لوس ہو جانا ہائٹ كا بڑھ جانا یا پھر آپ كی باڈی كے اندر مضبوطی پیدا ہو جانا یہ چیز جو ہے رننگ سے ہمیں ملتی ہے اور اس كے جو ہیں فوائد بہت ساریں اب تلک جو ہم نے كسی كو گروپ یا كسی كلب میں ابھی جو ہے پاٹیسپیٹ نہیں كیا ہے اور میں چاہوں گا یہی كہ میں یہ آج سے یا كچھ مہینے میں پاٹیسپیٹ كروں گروپ كے ساتھ رننگ كے لیے اور میں رننگ ایک ایسا پلیٹفارم ہے جو ہمیں صحت كو اور فروغ دیتا ہے ہماری صحت اس سے بڑھیا ہوتی ہے جو كسی اور چیز سے نہیں ہو سكتی ہے فور ایگزامپل كہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو دوائی كا یوز كرتا ہے كیا كیا یوز كرتا ہے اگر اس سے پہلے اس كی صحت ٹھیک ہو جاتی جیسے ذریعہ رننگ مطلب كہ تو اس كے مقابلے میں اس سے بہتر تھا دوائیوں كے مقابلے میں کہ اس سے پہلے وہ اپنی صحت صحیح كرتا